हैलो अस इद्धरा दा घूमने गे ही स्पैशल अपनी गड्डी लेइयै साढ़े इद्धर स्पैशल इक जगह ऐ उस जगह दा नांऽ ऐ मानसर मानसर घूमने गे असी अपनी गड्डी लेइयै कम से कम बारां किलो मीटर होना साढ़े इद्धर तो दूर साढ़े घर तो दूर तो मानसर असें एह् दिक्खेआ साढ़े मानसर असें दिक्खेआ पैह्ले नंबर अस अंदर बड़े ओह्दी मतलब कि जेह्ड़ी वातावरण ऐ ना ओह् बड़ा शैल ऐ ओह्दा वातावरण बड़ा शैल ऐ मतलब कि उद्धर खुल्ली बौह्ने दी जगह पार्किंग सब कुछ अच्छा अस उद्धर गेदे ही अस पैह्ले इक राउंड मारेआ मतलब कि पार्किंग च बैठे दस मिंट्ट पार्किंग च बैठे फिर उस तो बाद अस गे ही दूसरी साइड दूसरी साइड असें दिक्खेआ उद्धर मतलब झील ऐ झील ऐ इक उद्धर उस झील दे अंदर मछलियां न उस मानसर आह्ली जगह ही अस मा मतलब देवता दे नांऽ उप्पर स्थित ऐ ओह् इक जगह ऐ देवता दे नांऽ उप्पर स्थित ऐ ओह् साढ़े इद्धर दी बड़ी फेमस जगह ऐ उस बावे दा नांऽ दित्ते दा मतलब मानसर बावा उद्धर नां मछलियां मुछलियां बड़ियां न ठीक ऐ उस तो बाद असी घूमन गे ही पत्नीटाप पत्नीटाप असी बी गड्डी लेइयै गे ही तो उद्धर गे ही असी पत्नीटाप बड़ा शैल लग्गेआ उद्धर दा वातावरण बी शैल ही ते उद्धर असी दिक्खेआ कि बड़ा शैल ऐ वातावरण बड़ी हरेयाली ऐ उद्धर स्नोफाल पवा दी ही उसलै असां बड़े मजे कीत्ते उद्धर ते उस तो बाद अस उत्थै घूमे घूमे बड़ा एन्जाय कीत्ता हा ई ते उस तो बाद अस शाम नू निकले बापस गड्डी च मतलब कि अपनी बस कीती दी ही उस तो बाद अस आई गे बाग ए बहु बाग ए बहु दा मुकाबला होर कित्थे कुतै नि ऐ होर अस उत्थै घूमन गेदे ही बाग ए बहु दी पार्किंग इ'न्नी शैल होई गेदी ऐ हून मतलब कि इन्नी स्हेई होई गेदी ऐ उस तो मतलब उद्धरै इक जगह ऐ कि इक साइड दा मछली दे दुम्ब आह्ली साइड दा बढ़ना अंदर ते मूंह चा निकलना अंदर बड़े शैल ऐ जगह दिक्खने आह्ली हैं बल्लें बल्लें बोलने उत्थै जगह बड़ी शैल ऐ दिक्खने आह्ली बाग ए बहु हून साढ़े उद्धर तो लाग्गे ही ऐं इक जगह दा नांऽ ऐ फिर अस गड्डी लेके बापस आए फिर साढ़े इद्धर दा लाग्गे ही जगह ऐ इक बहु फोर्ट जिनें राजें दा मैह्ल बोलदे ही अस बड़ा पराना किला ऐ उद्धर गेदे ही अस घूमने गी ते उत्थै असें दिक्खेआ कि टुट्टी फुट्टी गेदा आहो उद्धर गेदे ही असें उत्थै मतलब कि दिक्खेआ हून ओह् रिपेयरिंग होआ दा परतियै बना दा ओह् थोह्ड़ा देआ मतलब कम्म लग्गे दा ओह्दा ठीक ऐ ओह्दे लाग्गे ही इक झील ऐ मतलब बड़ी शैल जगह बना दे न हून मतलब झील बनी दी ऐ बड़ी शैल सुन्दर जगह अस मैह्ल दे उप्पर बी गेदे ही उप्पर दिक्खेआ ते उप्पर मतलब ठंडी ठंडी हवा उप्परा ग्राएं ग्रांऽ दा मजा ही कुछ होर होंदा ऐ ते उद्धर अस मतलब कि इक दिन बिताया पूरा मजा मुजा कीता फिर उस तो बाद असी बापस आए ते बापस आइयै अस फिर दुए दिन गे ही जम्मू घूमन मतलब पार्किंग पुर्किंग जम्मू दे सब तो फेमस ऐ जम्मू अस घूमन गे जम्मू दा सब तो फेमस पार्क ऐ जम्मू बिच्च ही ऐ मतलब एह् असें बड़ा शैल लग्गेआ धन्यवाद